असांजे उत्तर प्रदेश में ललित कला केंद्र आहे ऐं भातखंडे आहे जेको नृत लाइ ॾाढो प्रचलित आहे हुन में ग़रीबनि खे बि सेखारींदा आहिनि ऐं आंचलित केंद्र आहे जंहिं में ॾाढनि इस्कूलनि जा ॿार बि ईंदा आहिनि बसूं भरिजी ऐं हुन मां कुझु उहो सिखंदा ॾिसी कुझु सिखंदा आहिनि